हलो उबेर से बोल रहे हैं आप मैंने आपके यहाँ बयाना मोड़ हिंडौन सिटी से पिकअप के लिए ओडर दिया था लेकिन वह ओडर गलत हो गया मेरी वर्तमान लौकेसन मोहन नगर है इसलिए मैं आपकी कैब को रद्द करना चाहता हूँ कृपया अपनी केब रद्द करें